جی ہاں میں نے اپنے آرٹ ورک کو ایک مقابلے میں شامل کیا تھا یہ ایک اسکول کی سطح پر ہونے والا مقابلہ تھا جس میں مختلف طلبا نے اپنی پینٹنگ اور ڈرائنگ پیش کی میں نے اپنی ڈرائنگ قدرتی مناظر کے موضوع پر بنائی تھی جسے ججز نے کافی پسند کیا مجھے اس مقابلے میں دوسرا انعام ملا یہ تجربہ میرے لیے بہت خاص تھا کیونکہ اس سے مجھے اپنے فن پر اعتماد ملا اور میں نے سیکھا کہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار کیسے کرنا ہے اس سے مجھے آئندہ بھی آرٹ سے متعلق سرگرمیوں میں حصہ لینے کا حوصلہ ملا اگر کبھی مجھے دوبارہ موقع ملا تو میں ضرور کسی نمائش یا بڑے مقابلے میں حصہ لوں گی کیونکہ اس سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے اور انسان کے خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے